दुर्गा पूजा नओ दिन मनाया जाता है पहला पहल प पहिला दिन पूजाके शुरू कयल जाइत अछि जाइत छै आओर कलश यात्रा कयल जाइत छै आओर दस दिन दस दिन नओ देवीके पूजा कयल जाइत छै आओर दसमा दिन विसर्जन कयल कऽ के हुनकर विदाइ देल जाइत छै जाइत छै शिवरात्रीके दिन शिव ओहिके बाद शिवरात्रि शिवरा शिवरात्रिमे शिवजीके ब्याह के महोत्सव मनायल जाइत छै भूतोंके बारात निकलैत छै आओर ओहिके बाद शिवजी पार्वतीजीके विवाह होइत छै शिवजीके धतूर भाङ्ग आओर आओर अइसन ही चीजसभ पसन्द अबैत छै तऽ शिवजीके पूजा ओहीसँ कयल जाइत छै कयल जाइत छै तऽ शिवजी प्रसन्न रहैत छै आओर आओर भक्तनपर अपन कृपा बना कऽ रखैत छै दिवालीके दिवाली दिवाली आओर राम रामजी जब ओ जब अयोध्यासँ आयल रहथिन रामजी जब अयोध्या एलथिन रावणके वध करि कऽ ओही दिनके ओही दिनके अथीपर मनायल जाइत छै ओही दिन दिवालीके दिन अयो अयोध्याजीके पूरा दीपसँ सजायल गेल रहै एहिके लेल आदमी अपना घरकेँ पूरा दीपसँ सजा कऽ पूरा घरमे रोशनी फैलाबैत छै आओर सकारात्मकता बढ़ाबैत छै आओर नकारात्मकता दूर करैत छै दूर कऽ के अपना जीवनके खुशहाल होइके होइके के अथि मनाबैत छै आशा आशा आशा मनाबैत छै दिवालीके दिन फगुआ फगुआके देहाती भाषामे होली कहल जाइत छै होलीके दिन होलीके दिन रङ्ग अबीर लगा कऽ आओर सुन्दर भोजन बना कऽ मनायल जाइत छै एक दोसरेके रङ्ग लगा कऽ अपना मनके गिला शिकवा दूर कयल जाइत छै आओर एक दोसराकेँ गला लगा कऽ अपना अपने जीवनके आगेमे आगे खुशी मनाबयके आग्रह करैत छै आओर ओहिके बाद मकर मकर संक्रान्तिके दिन दिन तिलके लड्डू खाइ खायल जाइत छै दही चूड़ा खायल जाइत छै आओर तिल दान कऽ के अपना जीवनमे आगेके आगे खुशहाली मनाबयके कोशिश करैत छै तिल दान कयलासँ जीवनमे प्रसन्नता आबैत छै एहिके लेल आदमीकेँ तिला संक्रान्तिके दिन तिल दान करयके चाही आओर खिचड़ी खायके चाही